हैल्लो हांजी कोई निं सर पूरी वाटर प्रूफ बनाई देग्गे तुस आक्खो अस सर ज्हार रपेआ धयाड़ी लै ने तुस अपने बंदे ओ ते अस नौ सौ कर देग्गे ऐं आहो सर ध्याड़ी लग्गे दा मैं बस सर दो त्रै दिन दा कम्म ऐ उ'दे बाद बेल्ले गै बेल्ले ऐ कोई निं सर थोआनू नक्शा बनाई दिन्ने आं हां कोई निं ओह् कोई निं सर शाम्मी औन्ने आं अपना ओह् सनाई ओड़ो एड्रेस देई ओड़ो ते शाम्मी औन्ना मैं फीता फुता लेइयै कुत्थै देई कोई निं सर अस आई जन्ने फीता फुता लेइयै अपने निशान दाई करी दिन्ने ठीक ऐ